साह्ब अस लोक जन्ने आं बाह्र नौकरियां करने आस्तै नौकरी निं लेबर दा कम्म करने आस्तै जां मजदूरी करने आस्तै जाना पौंदा इत्थूं दा घाड़ियां उट्ठियै जाना पौंदा उधमपुर जिले च जी बाहर बी जाना पौंदा कोई पूणे गेआ कोई कानपुर गेआ कोई गांऽ गांऽ बड़े छेऽ छेऽ जनें जाना होंदा एह् नौकरी दा साढ़े नै केह् नौकरी ते असेंगी लभदी निं ऐ क्योंकि अनपढ़ता जादा इत्थें अनपढ़ लोकें कन्नै करसान कन्नै एह् ऐ कि बड़े घट्ट लोक होंदे जि'नेंगी नौकरी लभदी ऐ एजूकेशन दी बड़ी कमी होंदी ऐ तालीम निं लभदी ऐ स्कूल घट्ट होंदे पंञमी तक्कर स्कूल होंदे इनें आस्तै स्कूल जेह्ड़े न ते जादै पंञमीं गै पढ़े दे होंदे लोक इस स्कूल दसमीं दा ते बारहमीं दा नेईं होंदा ऐ उ'नें लोकें केह् करना उ'नें लेबर दे ई कम्म करने पेट आस्तै दूर दूर जाना पौंदा चार रपेऽ कमांदे नौकरी कोई लभदी निं ऐ इस आस्तै नौकरी जेह्ड़ी ऐ कम्मै आस्तै मजदूरी करने बास्तै लेबर आस्तै बाद च दिक्खना होंदा अपनी लाईफ गी कि'यां 'चलाना ऐ उ'नें घर दे कम्म काज धंधे कि'यां करने न बाकी एह् ऐ कि मजदूरी करियै गै सब कुछ थ्होंदा ऐ रुट्टी लभदी ऐ जिंद लाइयै गै इं'या असेंगी लभदी निं ऐ चल